हां जी तुसें फैक्टरी दे बारे च पुच्छेआ ते एह्दे बारे च सनां दे तुसें कि फैक्ट्रियां ते हैन पर बोह्त घट्ट न ते कोई साधन नि ऐ कोई ध्याड़ी लाने दी पब्लिक बोह्त ज्यादा ऐ ते कन्नै जेह्का कम्म पैह्ले लोक करदे हे ते अज्जकल मशीनां आई दियां ते ओह्दी बजह् कन्नै जेह्के के सत्तर प्रसैंट कम्म मशीनां गै करी उड़दियां

बाकी जेह्का बचेआ खुचेआ ते बंदे गै बड़े न पब्लिक बोह्त ऐ उधमपुर डिस्टिक च बेरोज़गारी बोह्त ऐ ते बाकी खुद बेरोज़गार आं ध्याड़ी लार'दे घर कदें रोड दा कम्म लग्गे दा कदें कोई रस्ते बने दे ते कदें कोई लैंटर पा दे कुसै मतलब के ध्याड़ी लाने दे साधन दिक्खा दे ते बाकी पत्नीटाप होई गेआ उत्थें थोह्ड़ा बोह्त ऐ ट्यूरिज़म सिस्टम उत्थें पुज्जेआ नि जंदा ते बाकी उधमपुर मिल मिल दी इक दो कौंपनी ऐ ओह्दे बाद सिमैंट बी ऐ पर उत्थें बी कोई ज्यादा बंदे दी जरूरत नेईं पौंदी ऐ ते जित्थें जित्थें तक जरूरत पौंदी ते बंदे बोह्त ज्यादा न ते बाकी ध्याड़ी लाना बोह्त गै औक्खा होई गेदा बेरोज़गारी बोह्त ऐ ते बाकी कुतै कदें गड्डी चलाई दी ऐ ते कदें कुदै आक्खेआ एह् ध्याड़ी ध्यूड़ी लांदे अस लोक ते मेरे कन्नै पंज सत्त होंदे न किश आई गे ठेकेदार किश मुन्शी ते इक्कले कोला कम्म करांदे न मेरे कोला ते बाकी साढ़ै इक्कै जेह्ड़े टाव ऐ बोह्त ई अच्छी प्हाड़ी ऐ मतलब के ठंड बोह्त पौंदी ऐ कल्ल मसां बर्फ पेई इत्थें ताज़ी ताज़ी ते दिक्खने गी बड़ा मन करा दा मेरा में सोचेआ में लाई औन्ने आं चक्कर ते अज्ज तोआहीं गै जारदे हे ते कम्म बी कोई नी ऐ घर ते नेईं कोई बजार में चक्कर लाई औंदे आं